दहाय जोङो माबा गारि थथ'जों फैनाया दामखौनो जा बारा लादों ड्रायभार फाग्लाया मोजां नङाहाय सिटफ्राबो मोजां नङामोन ड्रायभाराबो माबा गमथाथासोमोन क'क्राझाराव थांनो मोननो खाबदाब खाबदाब फैसाखौबो भाराखौबो बारा लादों जों खाथियाव माबानो हल्थुगावनिफ्राय फैनायानो माबाल' लायो दस टाका टिनालिसिम आरो बेनिफ्राय फैबा जों बालागावसिम दस टाका बिस थाखा लायो ओ पचिस टाका पचिस टाका लाबाय सानैजों